हेलो हम बाहरसँ आएल छिऐ एहिठाम एहिठामके लेल हम अन्जान छी एहिठामके वातावरण हर चीज से हम अनभिज्ञ छी ई हमरा अपने बताउ कि सीतामढ़ी जिलामे स्वास्थ सम्बन्धी की की सुविधा छै हमरा एहिठाम किछु दिन रहैके अछि स्वास्थ सम्बन्धी गड़बड़ीके लेके हमरा चलैत रहैए तऽ हम अपना अहाँ से इएह पुछैत छी कि अगर कोइ लापरवाही भए जाए या कोइ विशेष परिस्थिति भए जाए ओहि समयमे हम की करब अहाँ कहलिऐ कि एहिठाम डॉक्टरके कमी छै किछु लापरवाही छै अगर कोइ आपातकाल स्थिति आ जतै तऽ ओहि स्थितिमे हम एहिठाम की करब सुनैत छिऐ कि जे